इंदिरा आवास भी मिल रहल छै इंदिरा आवास चालू छै मिलनाइ हर सालमे किछु ने किछु इंदिरा आवासके मिल रहल छै हमरा गामके मुखिआ जे छै पूर्व मुखिआ जे रहय ओ ओ ओकरा ओइ समयमे रोड काफी बनलय गाँव घरमे विजय मुखिआ जे रहय फेर पूर्व मुखिया रोड तऽ काफी हर गली कूचीमे रोड बनलय लेकिन अभी जे नया मुखिया बनलय ई मे जे छै रोडके फंड नहि अभी तक अयलय यऽ बादमे किएक आबय नहि आबय आब तऽ सरकारेके उपर छै जेना हुए लेकिन पूर्व मुखिया जे रहय काफी रोड बनेलकय गली कूची हर रोड चमकय देलकय हँ से हमरा अरके बहुत खुश छियै बस इसकुलमे पढ़ाइ जैसे सरकारके निगरानी होना चाही सबसँ मेन मुद्दा छै पढ़ाइ आइ काल्हिके हर विद्यार्थी हर घरके विद्यार्थी कभी भी छुट्टी करि रहल छै एक घरसँ चारि पाँच लड़िका जे भी छै लड़िका लड़की सब इसकुलमे जा रहल छै पढ़ाइपर काफी से काफी ध्यान देने छै आइ किसान खुद नहि पढ़य छियै प्रखण्ड भेलय कुमारखण्ड ग्राम जदुआ पट्टी

प्रशासन भी टाइट होना चाही कोइ भी समस्या हुए लड़ाइ झगड़ा हुए लेकिन प्रशासन अगर टाइट भएके हर समस्याके हल भए जाइ छै आइ काल्हि आदमी जादासँ जादा सर्वे नहि भऽ रहल छै ई जनताके लूटि रहल छै सर्वेमे सब एक आदमीसँ दस हजार बीस हजार पाँच हजार एनाके पैसा लए रहल छै सर्वेमे ग्रामीणसँ की जनताके शोषणे भए रहल छै आओर की भए रहल छै सरकार सर्वे नहि करा रहल छै आओर जनताके शोषण करबा रहल छै हर घरसँ दस बीस पचीस हजार रूपैआ लागय छै सब ग्रामीण सब लै छै इएह होना चाही सब ग्रामीणके हँ सर्वे ई एतना दिनसँ सर्वे भए रहल छै आइ तक प्लॉटपर नहि अयलय आओर कहलक नक्सा बन गया है प्लॉटपर आबिके चेके नहि करलकय आँय ई की विकास करि रहल छै की सरकार करि रहल छै सरकारके ई चीजपर ध्यान होना चाही जे जगह जमीनपर आइ काल्हि लूट मारि होइ छै अधिक सँ अधिक जगह जमीन विवाद भए रहल छै हरेक हर ग्राममे अधिकसँ अधिक झगड़ा झञ्झट वएह जमीनेके बारेमे भए रहल छै नाम चाहे किसीके नामसँ आओर खतिहान पर से नाम मानिसे नहि भेलइए ई कोइ समस्या छै आँइ खतिहानवला कहलक की जमीन हमरे छियै आँइ जेकि ओ जमीन बिक्री भएके कोइ आओर मोटेशन करा लेलकइ फिर मोटेशनपर फिर मोटेशन कराबय एक बेर जनता मोटेशन कराबय छै तीन हजार चारि हजार पाँच हजार रूपैआ लागय छै दुबारा फिर मोटेशन कराउ आँइ एते जनताके पैसा लूटि रहल छै खतिहानमे नाम होइ छै ककरो आओर जखन मोटेशन भए गेलय तऽ खतिहानके नाम चेंज होना चाही माइनस होना चाही वहाँ जमीन जीरो होना चाही नहि जीरो नहि करके कर्मचारी सब अनाप शनाप पैसा लएके खतिहानपर नाम वएह रहय छै आओर जमीनके तऽ मोटेशन करि देलक दोबारा फेर कहलक दोबारा फेरसँ मोटेशन कराबऽ इएह सरकारके छै विकास सब ग्रामीण सबके इएह छै विकास सरकारसँ अनुरोध छै ई चीजपर ध्यान दिअ शिक्षापर जमीनके जे सर्वे भए रहल छै ई इहो चीजके जादा सँ जादा सरकारके ध्यान होना चाही की जो भी जमीनके मालिक छै उ मालिकके हकमे होना चाही मालिकके फैसला हकमे होना चाही जैसे लड़ाइ झञ्झट नहि हुए बाद विबाद नहि बढ़य आगे किआकि जो जमीन बिक गेलय ओइ जमीनपर से जीरो होना चाही ताकि खतिहानवला ओइपर अपन दखल नहि दिअ जमीन बिक गेलय ओकर बेटा जे कहलक जमीन हमरे छियै हमरे बाप दादाके जमीन बचले छै हमर बाप दादा नहि बेचलकइ हँ लेकिन ई चीज नहि होना चाही सरकारके अइपर जादा सँ जादा ध्यान होना चाही सबसँ जादा समस्या इएह छै जमीनेके जेकि खुद हमरा ई पड़ि रहल छै जमीन ककरोसँ लेलियै मोल जमीन दू बेरमे पसन्द करा चुकलियै खतिहान पसन्द होनेसँ बोललै नहियै नहि कहलक की आइए ई जमीन तो फलनाके खतिहानपर हइए हइ फिरसँ मोटेशन करा कितना पैसा हम लगायें अइ लए सरकारसँ अनुरोध छै ई सब चीजपर ध्यान दिअ ई चीजके हल करय बस आओर शिक्षापर विशेष ध्यान होना चाही